हाँ मैं शेयर बाज़ार के बारे मे जानती हूँ मैंने उसके उतार चढ़ाव के बारे में भी सुना हुआ है आज के टाइम में इंडिया में डिज़िटल ऐप्स बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ट्रेंडिंग के लिए कुछ ट्रेंडिंग ऐप्स उसमें से म्यूचूअल फंड्स एंजल वन ग्रो एप पेटीएम और भी ऐप्स हैं इसमें से कुछ ऐप्स पर ट्रेंडिंग सिखाई जाती है सीखाने को आपको बताते हैं की आप उसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते है आप कैसे ग्रो अप कर सकते हैं इसमे बहुत ज़्यादा रिस्क हैं आप कभी भी पैसा आपकी डूब सकते हैं आप कभी भी ऊपर जा सकते हैं लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट हैं यह आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आते हैं शेयर बाज़ार में नौ बजे से लेकर तीन बजे तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी आप उसमे आप कभी भी ट्रेंडिंग आप चेक कर सकते है इसको आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इसके अप एण्ड डाउन्स रेगुलरली हर टाइम हर मिनट हर सेकंड में होते रहते हैं आपका पैसा बहुत ज़्यादा तरीके से डूब भी सकता है और बहुत ज़्यादा आप ग्रो भी कर सकते हैं एक बार में आप कितने भी पैसे लगा सकते है लेकिन मोस्टली आपको पहले कम पैसों से शुरुआत करनी चाहिए जैसा कि हर एक ऐप पर बताया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जिसमे ऐप की कोई गारंटी नहीं होती है अगर आपके पैसे डूब जाते हैं तो आप ऐप से कुछ नहीं कह सकते है बाकी आप जितना भी पैसा लगाना चाहें आप लगा सकते हैं